आं गायनाय बिबार बारियाव बारनाय बिबारफोरखौ आं जोथोनैनो लाखिनानै दोनो जाहाथे बे बिबार बारनायजों समायना नुथायखौ समायना थासारिया जेन बेरखाङो बेनि थाखाय आं बे बिबारफोरखौ जोथोनैनो आं लाखिनानै दोनो आरो बे बिबारावहाय बेरे सिखिरिफोरा बानानै बिदै सोबनायखौ आं नुनो मोनो बेनि थाखाय आं बे बिबारखौ जोथोनैनो लाखिनानै दोनो आरो गोबां समाव गामियाव हाबाफोर जायोब्ला सोरबा मानसिफोर थैनानै थाङोब्ला बे बिबारखौ बिसोरनो बावनो थाखाय लांफैनाय जायो हाबायावहाय बिबार माला सुनो थाखाय माखासे समाव बे बिबारखौ लांफैयो आं बेयाव बाहायनाय जायो आरो गोबां समाव गामिफोराव न'खरफोराव मानसि थैबायबायोबा बे मानसिनो बावनायावहाय बे बिबारखौहाय बाहायनाय जायो बे बिबारखौहाय आङो बाहायनाय जायो आरो ओरैनो समाव आं बे बिबारखौ आं जेबो खालामा आं बेखौ जोथोन लानानै आं गायदों जेब्ला आं बे बिबारखौ जोथोनैनो बेबायदिनो मोजाङैनो समायना नुसारथों समायना थासारिजों आं बेखौ बेबायदिनो बार होनानाै दोनो आं बेखौ जेबो गाज्रि एबा हार्म खालामनायखौ जाया बेनि उनाव जे बिफांनि फिथाइफोर बे फिथाइफोर जेब्ला बे फिथायफोरा थायो जेब्ला जाजानाय सम जानानै फैयो अब्ला आं बे फिथाइफोरखौ आं न'आव जायो गोबांखौ आङो आंनि न'खरनि मानसिफोरजों आंनि न'नि खाथि खालानि मानसिफोरजों आं राननानै हरो जायनि न'खराव बे फिथाइया गैया बेनि न'खराव आं बेखौ राननानै हरनाय जायो जाहाथे जेन बैसोरबो बै फिथाइनिफ्राय जे माने भिटामिनफोरखौ जोंनि देहायाव नांगौ जेन बेफोरखौ मोननो हायो बेनि थाखाय आं राननानै हरो आं आंनि न'खरावबो जायो आरो बेनिनो गोबां फिथाइफोरखौ मोननो हायो जेब्ला आं बे फिथाइफोरखौ आङो फाननाय जायो आं बाजाराव लांनाय जायो बेबायदियैनो आंनि बे बिबार आरो फिथाइफोरखौ आं बेबायदि खामानियावहाय आं बाहायनाय जायो